बिहारके आर्थिक जे मदद छै बिहारके लोग एकरामे ई मदद करि सकैत छै कि लोग अपन बिजनेस बढ़ाय सकैत छै बिजनेस करि सकैत छै ई नहि कि खाली नोकरिएके पीछे भागी आओर सरकारो यहाँके मदद करि रहल छै जेनाकि स्टार्टअप लोन दे रहल छै सरकार बहुत तरहके फेस्लिटी अब सरकार दे रहल छै सबसिडी भी दे छै सरकार हर चीजमे इलेक्ट्रीसिटी बिजलीमे भी दैत छै ईसभ सहयोग सरकार भी करि रहल छै तऽ अब जेनाकि केओ बिजनेस करतय ओकरा लिए भी आसान प्रोसेस भै गेल छै कि कोइ बिजनेस करी जेनाकि कुछ साल पहिले बहुत दिक्कत होइत छलय लोककऽ बिजनेस के लिए लोन लइमे लेकिन अब आसान सरकार आसान करि देलकय एकरासँ लोकसभकऽ भी फायदा होइत गेल छै लोग भी तुरंत लोन ले लैत छै अपन अपन जे बिजनेसके तरीका छै ओहो बताबैत छै सरकारकऽ लोन मिल जाइत छै एकरासँ एकरासँ आसान होइत छै आओर एकरासँ ई होतय की एम्पोलायमेंट भी बढ़तय लोककऽ रोजगार भी बढ़तय आओर यहाँके जी डी पी जे छै जी डी पी भी बढ़तै एकरासँ हमर भारत भी विकास करतय तऽ एकरासँ लोकसभके भी जे छै बहुत सा जेकरा रोजगार नहि मील पाबि रहल छै ओकरो रोजगार मिलतय आओर बहुतसा एहन एहन जेनाकि यहाँके विकास दर अभी बहुत कम छै ओहो बढ़ जेतय विकास दर फिर सबकऽ सहयोग मिलतय काम मिलतय तऽ एकरासँ देश बहुत आगे बढ़तय आओर हमर अपन बिहार बहुत आगे जेतय तऽ एकरासँ सरकार भी आब ईसभ पे ध्यान दे रहल छै तऽ ई बहुत अच्छा बात छै